ویک اینڈ سے پہلے سو بستر مختصر نوٹس پر کافی بڑا آرڈر ہے مجھے ابھی انوینٹری اور پروڈکشن کا شیڈیول چیک کرنے دیں کہ ہم آپ کی درخواست کو پورا کر سکتے ہیں میں فوری طور پر سمجھتا ہوں کیا آپ مجھے بستروں کی قسم کے بارے میں کچھ تفصیلات فراہم کر سکتے ہیں جس کی آپ تلاش کر رہے ہیں کوئی مخصوص سائز انداز یا خصوصیات سمجھ گیا میں آپ کے لئے اس میں تیزی لانے کی پوری کوشش کروں گا مجھے دستیابی اور ترسیل کے اختیارات کی تصدیق کرنے دیں کیا آپ کسی مخصوص ڈیزائن یا رنگ کے لئے کھلے ہیں سمجھا مجھے دیکھنے دو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں میں اپنی پروڈکشن ٹیم اور لوجیسٹکس کے ساتھ رابطہ کر کے یہ چیک کروں گا کہ آپ ہم ہفتے کے آخر سے پہلے آپ کو بستر فراہم کر سکتے ہیں میں اس پر اپنی فوری توجہ دوں گا اور جلد از جلد دستیاب اختیارات اور ٹائم لائن کے ساتھ آپ سے رابطہ کروں گا اگر ہم اسے کام میں لا سکتے ہیں تو میں بغیر کسی رکاوٹ کے ترسیل کو یقینی بناؤں گا آپ کا استقبال ہے میں آپ کے لئے ایسا کرنے کی پوری کوشش کروں گا تفصیلات کے ساتھ چند گھنٹوں میں مجھ سے کال کی توقع کریں آئیے اس بات کو یقینی بنانے کے لئے مل کر کام کریں یہ اختتام ہفتہ سے پہلے آپ کا ہاسٹل لیس ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ سے جلدی بات کروں گا